शिल्प सैक्टर राज्य जी सांस्कृतिक पहचान और विरासत में पंहिंजो इलाही वधीक योगदान ॾींदो आहे जीअं परंपराए आहिनि या जेके असांजा प्रतीक आहिनि या जेके असांजा मूल्य आहिनि जेके असांजी वैल्यूस आहिनि त उहो पंहिंजो शिल्प सैक्टर हो हुन खे पंहिंजी जेकी बि उन जी दिमाग़ जी उपज हूंदी आहे हू पंहिंजे शिल्प कला में पंहिंजे हू ॾेखारींदा आहिनि त हू असांजे राज्य जी सांस्कृतिक पहचान बि थींदी आहे हाणे जेकी बि परंपराए असांजी आहिनि जीअं राजस्थान जा जेके लटा कपिड़ा हुननि जी अलॻि पहचान आहे उत्तर प्रदेश जी अलॻि आहे असाम जा त असाम जा जेके माण्हू हूंदा आहिनि उन्हनि जा पंहिंजे ड्रैस अलॻि हूंदी अथनि त इहे ई अलॻि अलॻि राज्य जा जेके माण्हू आहिनि मध्य प्रदेश जी अलॻि ड्रैस हूंदी अथनि पंजाब जा जेके लेडीज़ हूंदियूं आहिनि उहे पंहिंजो अलॻि हुननि जो सलवार कुर्तो हूंदो अथनि राजस्थान जा जेके लेडीज़ हूंदियूं आहिनि उहे घाघरा चोली पाईंदियूं आहिनि त सभिनि जा पंहिंजा पंहिंजा परंपरा अथनि सभिनि पंहिंजे राज्युनि जी अलॻि अलॻि परंपराए थींदियूं आहिनि और अलॻि अलॻि हुननि जा प्रतीक आहिनि हुननि जा वैल्यूस अलॻि अलॻि आहिनि जीअं शादी ब्याह थींदा आहिनि त उन में पंहिंजो घणो ई तरीक़े सां हुजनि अलॻि अलॻि रस्मा थींदियूं अथनि जीअं असांजे उत्तर प्रदेश में अलॻि कुझु रस्मां थींदियूं आहिनि विहांव में अलॻि ॿार थियण ते अलॻि और ॿियनि राज्यनि में पंहिंजी अलॻि थींदी आहे त हे पंहिंजा पंहिंजा असांजा वैल्यूज़ आहिनि प्रिंसिपल आहिनि असांजा सभिनि जा और परंपराए बि जीअं जेकी जेके हलनि था त उहे हलनि था उहे शिल्प सैक्टर जेको आहे उहो इलाही असांखे योगदान ॾींदो आहे इन्हीअ में छोकि उन जी जेकी बि शिल्प कला जेकी थींदियूं आहिनि हाणे जीअं राज्स्थान में जीअं तव्हां कोई बि हुननि जा घाघरा चोली ॾिसंदो थो उन में ऊठ ज़रूरु नज़र ईंदो है न उन्हीअ में बिल्कुलु रेगिस्तान नज़र ईंदो आहे उत उत्तर प्रदेश जा जेके आहिनि त उन में पंहिंजा जेके भोजपुरी डांस और हे गाना उन में हे सभु नज़र ईंदो आहे और पंजाब जा जेके अगरि कुझु लटा कपिड़ा हूंदा आहिनि त उहे जन कुझु खेत खलिहान और कुझु हिननि तरहनि जो ड्रैसिंग हुननि जो हूंदो आहे त ले देके शिल्प सैक्टर जेको आहे उहो उन पर्टीकुलर राज्य जी सांस्कृतिक पहचान और विरासत में पंहिंजो इलाही वधीक योगदान ॾींदो आहे